جی میرا کام سارا بجلی سے ہی چلتا ہے کیونکہ میرا ایک سائبر کیفے ہیں جہاں پہ بجلی کی بہت ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہر کمپیوٹرس جو ہیں بجلی سے ہی چلتے ہیں وہاں میں اپنے میں اسکالرشپس کے فام بھرتی ہوں جن کا بجلی سے ہی کام ہوتا ہے وہاں میں اور مختلف طرح کے فام فل کرتی ہوں جن کے جس کے لیے بجلی کی بہت ضرورت ہوتی ہیں میں اِسی وجہ سے میں نے اپنے ایک سائبر کیفے میں اک انورٹر لگوا چُکی لگوا رکھا ہے جس سے اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو میں اُس کا یوز کر لیتی ہوں اور میرے پاس کے علاقوں میں بھی کچھ لوگوں نے انورٹر لگوا رکھے ہیں